ہیلو منصور عالم کہاں ہو جی میں آپ کو ٹائم دیا تھا دس بجے کا ابھی تک آپ نے نہیں ٹائم سے آیا کہاں آپ پھنسے ہو اگر کوئی گاڑی پنکچر ہو گیا یا کوئی دشواری ہے تو ایسا لوکیشن بتاؤ کیا یا اس جگہ ہم پہنچا جائے بہت دیر انتظار کرتے کرتے پریشان ہوں آپ کو ہم کب سے کب کا ٹائم دیا تھا اور آپ کال بھی نہیں اٹھا رہے سے پتا چل رہا ہے کتنی دور میں ہیں کیا درسنیا چوک پہ ہیں اگر درسنیا چوک پہ ہیں تو وہاں سے آنے میں کتنے ٹائم لگیں گے دو سے تین منٹ بہت ہو گیا اس لیے آپ اپنا جلد سے جلد لوکیشن کریں اور جلدی سے جلد سے جلد آنے کا کوشش کریں